काणकोण जिल्ल्या शेतीचें चड डॅवलॉपमॅण जालां कित्याक लोक थिंगा भाजी भाजी पालो तांदूळ आनी काजू हे काजू सिजन पावसाक भाजी विकता मोगी तोवशीं घोसाळीं कणगां तांबडी कणगां तांबडी भाजी मुळ्या भाजी रोयता आनी शेत पिकयता आनी ते लोक बाजारांत वचून विकतात काणकोणान जायाचो सिजन आसता जायो लोक विकता प्रमाणे आणी ही शेती जी आसा ती चड डॅवलॉपमॅण जालां आनी

काणकोण जिल्ल्यांत चड म्हणजे शेती डॅवलॉपमॅण जालां आनी सरकारान ताजेर खूप तेंकां स्किमी दिवच्यो

स्टेटी वयतलीं तेन्नाच लोकां पयशे मेळट्ले न्हूय तेआ सप्लाय करपाक सारकें जावं जायें आनी जेन्ना जी ईव भाजी लावंग विकपाचे चड सरकारान तेंकां बीं दिवच्यो भाजी रोवपाच्यो जावं आनी कितें करपाच्यो आनी आतांचे भुरगे आसा ते चडान चड शेती करूं सोदना तेंकां गॉरमँट ऑफिसा काम करूं सोदता कित्या शेती केली तितले पयशे मेळना आनी गॉरमँटू को लोकां शेतांक तेंकां हॅल्प कन्ना जेन्ना हॅल्प गरमँटा अल्ह्यान करपा मेळ्ळा जाल्या डॅवलॉपमॅण कशें जातलें तेका लागून लोक आतां गॉरमॅण जॉब सोदताय आनी

चडान चड कल्हे कामा वयता बेश्टे कंडक्टर जावूं आनी कितें ताशें करून